मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन है मटर पनीर मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसे खाने से शरीर में प्रोटीन भी बढ़ता है और मेरे घर में ज्यादातर लोग मटर पनीर पसंद करते हैं क्योंकि मटर पनीर खाने से प्रोटीन बढ़ता है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं तो सबसे ज्यादा इसी को खाना पसंद करता हूँ और मेरे घर में भी जब भी किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन हो तो घिया जरूर बनती है